मेरा आकांक्षा है एक गवर्नमेंट जॉब जैसे कि देश के लिए सेवा करना जैसे बी एस एफ़ सी आई एस एफ़ एस एस सी जी डी एग्जाम क्लियर करना जिस के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ उस के लिए मैं रोज़ चार बजे उठ के रनिंग करती हूँ और जैसे कि चैनल है यूट्यूब पर उस के माध्यम से मैं जैसे आर डब्लू ए हो गया रोज़गार विथ अंकित उस को मैं उसे पढ़ती हूँ जिस से मुझे बहुत ही हेल्प मिलती है और एग्जाम पुर हो गया ये ऐसे कुछ यूट्यूब पर चैनल हैं जिस से बहुत ही अच्छा हेल्प मिलता है और एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें यह प्रेरित करते हैं और ये मुझे मेरा सपना है क्योंकि मैं बी एस एफ़ में जाना चाहती हूँ जिस के लिए मुझे पढ़ना है और पढ़ने के लिए मैं इन्ही सब कोचिंग के माध्यम का करती हूँ और मुझे इस से बहुत ही खुशि मिलती है देश की रक्षा कर के